जोधपुर ज़िले में अगर व्यवसाय की बात की जाए तो बहुत तरह के व्यवसाय के जिसमें छोटे से लेकर बड़े उद्योग तक की यहाँ पर सभी तरह के व्यवसाय की जाती अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वह देखेगा जैसे जून इंजीनियरिंग का काम करेगा कोई डॉक्टर बनेगा कोई साइट इंजीनियर बनेगा और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अपने फ़्रूट की रेडी लगाएगा सब्जी की रेडी लगाएगा या कोई भी अलग तरीके जो स्नेक्स है उनकी रेडी लगाएगी और हाँ जो अगर व्यवसाय की दृष्टि से बात की जाए तो यदि हम लोग एक अच्छी आमदनी कमाएंगे तो हमारा रहना खाना पीना और हम लोग जो पेरेंट्स है वह अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजेंगे और वहाँ उनकी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और वरना वह उनको बोलने की क्योंकि तुम जॉब पर जाओ तो अगर व्यवसाय की अगर दृस्टी से बात की जाए अगर सभी व्यक्ति जो है उनका पूर्ण रूप से अच्छा व्यवसाय मिल जाएगा अच्छा व्यवसाय मिलने का एक ही तरी मतलब उसका बेनिफिट होगा उनको अच्छी आए मिलेगी अच्छी आय आई मिलेगी तो उनके परिवार में सभी सदस्यों को बराबर मात्रा में खाना पीना सब मिलेगा वह बीमार नहीं होंगे बीमार नहीं होंगे तो वह अच्छे से देश के लिए काम कर सकते हैं और हमारे देश पर किसी भी प्रकार की कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हाँ व्यवसाय जैसे मैंने आपको बताई है और यहाँ पर एक चीज़ न आर्थिक योगदान जैसे वही होगा कि जो जैसा आज भारत है तो भारत की सभी जो लोग हैं बहुत अच्छे से कार्य करेंगे तो भारत में कहीं न कहीं उनको आर्थिक तो मिली न वह टैक्स अपना टाइम पर देंगे तो यही होगा कि सरकारी न कई वह सरकार को भी काम आ जाएगा और अगर हम बात की जाए तो छोटे छोटे व्यवसाय खोल सकता है कोई सब्जी की रेडी है कोई फ़्रूट का खोल सकता है कोई इंजीनियर बन सकता है कोई डॉक्टर कोई छोटा अपना ख़ुद का क्लीनिक खोल सकता है यह सभी जो व्यवसाय जोधपुर में किधर और जोधपुर के हस्तशिल्प कलात को आप जानते ही हैं जिसमें लेदर का काम हो गया है बंधेज का काम हो गया यह सभी जो छोटे छोटे लघु उद्योग कर कर कोई भी तरह का व्यवसाय कर कर वह अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकता है